हैलो तव्हां छा ओला कंपनी मां पिया था ॻाल्हायो हेॾां मूंखे धर्म दरबार में हिकिड़ी टैक्सी खपे मूंखे पहाड़ गंज स्टेशन ते वञिणो आहे मुंहिंजी एड्रेस अथव चोॾहं फिरोज वाली रोड लाजपत नगर थ्री महिरबानी करे मूंखे पैसा ॿुधाईंदा केतिरा लॻंदा पंज सौ रुपिया न पंज सौ रुपिया त वधीक आहिनि असांजो त टीन सौ रुपए में अचणु वञ वञिणो थींदो आहे पहिरीं बि असां विया आहियूं होॾां त टे सौ रुपिया वठंदा आहिनि महिरबानी करे टे सौ रुपिया वठो त असां तव्हां सां गॾु हलंदासीं ऐं कार खे जल्दी मोकिलियो ॾह पंद्रहे मिंटे में अचे त सुठी ॻाल्हि आहे छाकाणि मूंखे अॻियां ट्रेन पकिड़िणी आहे थोरो मतिलबु ड्राइवर ठीकु हुजे छाकाणि अॻियां रश बि हूंदी आहे ऐं थोरो मतिलबु कंजेशन आहे ऐं उन में असांखे टाइम जी ज़रा शॉटेज आहे न जल्दी पहुचंदी बि थोरी असांखे ज़रूरत पवंदी महिरबानी करे सुठो थोरो होशियारु डायरेक्टर ऐं अम सॉरी सुठो ड्राइवर हुजे कार जो ऐं कार ठीक नंढी ओला हुजे छाकाणि सिंगल माण्हू आहियूं टे चारि वधीक कोन आहियूं